रुद्रानी चहवाण सिया नायक श्रेया कलंगुटकर संतोशी सावंत शुभ्रा कोळमकर अनकिता नायक खतिजा शेख यश्वी नायक खुशी बोरकर सानवी चारी तानिया रेडकर मनीशा कवळेकर करण नायक वेलिका काबराल जोरस्का झेवियर जॅसिल्डा सोजा पिटर गोंजारवीस मिरा बांदिकर जय चवान मोहिनी चौहान मुस्कान शेख इमरान खान केतन मडगांवकर रमेश हळडनकर महेश नायक सिताराम हरमळकर निशिता साळगांवकर श्वेता देसाय शाहीश बोरकर सुमित काजळे शिवाक कलंगुटकर लिजा कार्दोजो एलिस डिकोस्टा शनाया वास एलीस डिमेलो जॉय फेनांडीस कायतानो फ्रानसिस्को मिनेझीस मार्टीन मिशेल आव्हा आव्हानंदो कॅविन रेजर मास्करेनस पिटर जोस सिमरन एन्रू काबराल उल्हास श्री श्रीदास निय निशिकांत हा हळनकर विक्रम देसाय निलेश काबराल जॅक फेनांडीस दिलीप आमोणकर वामन कापोस्कर जोस एन्ड्रू फेनांडीस प्रतिक्षा नायक निशिता निशिता नायक रमाकांत बोरकर हर्षद नारायण सादोसकर वामन देसाय दामोदर नारायण मामजो पुंडलीक नायक निलेश नायक बाबुराव कल्पेश जादव जयंत जयंत बाबुराव देसाय